हमारे गाँव हमारे गाँव में जो अस्पताल हैं वो मतलब बहुत कम है हम लोग जिले को जाते हैं अस्पताल मे दवा कराने के लिए हमारा गाँव गाँव में ज़्यादा से ज़्यादा लोग भूत प्रेत के चक्कर में कम पढ़े लिखे लोग हैं जो ज़्यादा भूत प्रेत के चक्कर में रहते हैं और हम अपने मतलब हम लोग कहते किसी ने ये नहीं डॉक्टर के पास जाओ डॉक्टर से इलाज कराओ वहाँ पर मतलब ठीक हो जाओगे तब अस्पताल अस्पताल में जब हम लोग रेफर कराते हैं तो डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर लोग कहते हैं कि मतलब दूसरे अस्पताल में जाओ फीछ है ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा महंगाई की वजह से हम लोग ज़्यादा अस्पताल में नहीं जा पाते हैं यहाँ के लोग भूत प्रेत से के भूत प्रेतत के चक्कर में रहते हैं और अब बार बार हम लोग कहते हैं कि नहीं डॉक्टर के पास ले के जाओ अब यहाँ यहाँ यहाँ एक हमको कुछ दिन पहले एक कुत्ता काटा था कुत्ता काटना पागल कुत्ता काट दिया था जो हम करन्दा हम गए थे करन्दा में इन्जेक्शन का जो कुत्ता काटने का दवा नहीं मिला तो फिर हम लोग वहाँ गए गाजीपुर गाजीपुर गए गाजीपुर में सदर अस्पताल में गए तो वहाँ पर कुत्ता काटने का जो जो दवा है कराए हैं और चार इन्जेक्शन लगा मतलब महीने एक महीना में चार सुई लगता है वहाँ पर भी सुविधा अच्छी तरह सुविधा अच्छी अच्छी है और गाँव के लोग ज़्यादा भूत प्रेत के चक्कर में ज़्यादा रहते हैं इसीलिए ज़्यादा महँगाई की वजह से डॉक्टर को बड़े बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं वहाँ फीस फीस की वजह से कम कम सुविधा दी जाती है तो सरकारी अस्पताल में जाते हैं हम लोग तो वहाँ पर एक रुपए पर्ची कटवाते हैं तो डॉक्टर देता है और मैं वहाँ तो अस्पताल में हर प्रकार की सुविधा दी गई है दी गई है और मरीजों को देखभाल बढ़ियाँ से उपचार किया जाता है उपचार किया जाता है और अपने गाँव के लोगों को कहते हैं कि नहीं डॉक्टर के पास जाओ भूत प्रेत के चक्कर में मत रहो डॉक्टर पास डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर डॉक्टर के पास जाने से इलाज इलाज बढ़िया अगर बढ़िया बढ़िया होता है वो और मरीज थे ठीक हो जाता है मरीज और गाँव के लोग भी कितने लोग कम पढ़े बहुत लोग कम पढ़े लिखे होते हैं जो भूत प्रेत और भूत प्रेत के चक्कर में लोग अपना जान गवा देते हैं कम पढ़े लिखे लोग ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा भूत प्रेत के चक्कर में रहते हैं हम बार बार कहते हैं कि नहीं डॉक्टर पास जाइए और डॉक्टर डॉक्टर अच्छी दवा देगा मतलब मरीज ठीक हो जाता है